हमने बहुत ही किताबें पढ़ी हैं पर हमें च चैलेंजिंग किताबों में बस एक ही किताब लगी है भागवत गीता और रामायण लगी है इन दोनों में ऐसे ऐसे शब्दों का वर्णन हुआ है कि इन्हें समझना मुश्किल है और कृष्ण सबके द्वारा ये ऐसे शब्द कहे गए हैं जिन्हें समझ पाना और उन्हें अपने जीवन कार्य में हो लाना भी बहुत मुश्किल है और यह बातें बहुत ही अच्छी कहीं गईं हैं पर उन्हें समझाने के लिए एक विशेष कर रूप व्यक्ति को बुलाकर समझना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि ऐसी बातें हमें समझ में आएँ और हम अपने जीवन में ऐसी बातों को चैलेंजिंग के रूप में लें और अपने अपने जीवन में कुछ सुधार करें जिससे हमारे जीवन को और बेहतरीन बना सकें और हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर सकें जिससे हमारे परिवार और हमारे समाज का भी नाम हो और हम ये किताब अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी देना चाहते हैं कि वो भी ऐसे किताबों को पढ़ें और अपने जीवन में कुछ अलग कार्य करने की कोशिश करें जिससे वह अपने समाज के लिए कुछ कर सकें और कल्याण भी कर सकें समाज का